आमच्या शेजाऱ्याक घोट्याक उजो लागल म्हणून फामाद जाली आनी कांयशे लोक ते गोठ्या कडेन धांव लागले धांवल्यार अशें म्हाकाय बी सांगलें कोणें आनी अरे ते थंय अमूक कडेन तें गोट्याक उजो लागले म्हू ण हांवूय धांवलो जाल्यार थंय पोवंक गेल्यार कांयच ना गोट्याक उजो ना आनी कांयच ना म्हणून किदें जालें लोकांक मातशें तें दुखलेंशें जालें आनी मागीर लोक बाकीचे लोक बी बेश्टे भेजारले हे किदें नाका आहलें म्हळ्यार निव्ज चॅनल पयश्यांक लागोन कितेंय न्यूज घालता आनी लोकांक बेश्टे धांवपळ करता लोकाची आनी बरी बिराती पय पडटली न्हू लोकां मागीर अशें कित जाले कांय कोणाकाय अशें म्हण जाता आनी म्हणून लोक मागीर खुबशे लोकांक राग येता आनी रागान मागीर लोक कितें कितें बडबडटा आनी म्हणून सरकारान म्हणून सरकारान ही मातसो नीट कायदो सरकारान नीट कायदो दवरचो खडक काय दवरचो की अशें न्यूजाचेर कितेंय मेळटा तशें घालनाका सारकें सारकेंच पळोवनूच तुमी न्यूजार फामाद कला अशें सरकारान एक वा तेंका कायदो काडचो अशें म्हाका दिसता